اتر پردیش میں تفریحی صنعات میں کافی چیزیں اور کافی موقعے ہیں جس میں آپ کافی کچھ کر سکتے ہیں جیسے کہ کافی لوگ ایسے ہیں جن کو جن کو سہایتا کی ضرورت ہے جن کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے جو دماغی طور پر مریض بن رہے ہیں اور تفریحی صنعات میں جیسے کہ کافی لوگوں کے اوپر دباؤ ہوتا ہے تو انہیں کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے ان سے بات چیت کے ذریعے ان کو تفریح کے ذریعے یہ ان کو بلڈ اپ کر سکتے ہیں ہم تو یہ چیزیں جو ہے ہمارا ہمارے معاشرے میں کئی کئی جگہ اور کافی لوگوں کے ساتھ ہے تو اس کے لیے ہمیں یہی ہے یہی چاہیے کہ ہم ہم ان کو سہیوگ دیں ان کو سہیوگ دیں ہم ان کے لیے کام کریں جس سے کہ وہ آگے بڑھے اور ان کو ذہنی توازن صحیح رہے ان کے ذہنی توازن اگر صحیح رہے گا تو اسی پر ہماری ترقی بھی منحصر ہے